हेलो बोलिए सर जी सर

हाँ सर सर अपना वैशाली ज़िला में है सर वहाँ हाज़ीपुर में है सर अच्छा मन्दिर वैशाली ज़िला में ऐसा ऐसा मन्दिर है वहाँ घूमने वाली जगह भी है

हाँ अच्छी घूमने वाली जगह है मन्दिर है केदारनाथ का

है थोड़ी दूरी पर है दूरी पर है सर जी लगेगा हाँ सर ऑटो ऑटो से जाना पड़ेगा सर थोड़ी दूरी पर है सर किराया लगेगा जी ना कम लगता है सर ज़्यादा नहीं लगता है दूर बेसी नहीं है सर थोड़ी ही दूर है

हाँ हाँ जी

करना सही में सर बहुत अच्छा होता है सर घूमने से कुछ फ़ायदा नफ़ा मिलता है

जी जाना चाहिए सही रह मन्दिर भगवान का सही रहता है घूमने से देखने से जी है हाँ वैशालीगढ़ में है सर वहाँ दा वहाँ तो बहुत बढ़ियाँ सा है बहुत अच्छा है वहाँ तो टिकट भी लगता है हाँ बुद्ध हाँ बुद्ध भगवान की वहाँ पर है मूर्ति उर्ति मन्दिर है मूर्ति है

पार्क भी सब वहाँ घूमने आओ तो अच्छा

बहुत अच्छी जगह हाँ दूरो से लोग घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से

बहुत दूर दूर से लोग बुद्ध भगवान की घूमने मूर्ति आते हैं देखने आते हैं बहुत दूर से घूमने वाली भी जगह है घूमने वाली भी जगह है ठीक ओ के सर ओ के सर